नमस्ते सर

हाँ हम खाना सिखा देंगे कटहल की सब्ज़ी जब बड़ा तो उसे उसी तरह से बना देंगे छोटा वाला उबाल छीलकर उबालकर फिर उसे काटते हैं फिर काटकर ओह में लहसुन प्याज़ आदि मसाला और ये हर एक चीज़ डालकर उसे पकाकर फिर उसमें कटहल को डालकर भूँज देते हैं

उसमें खोआ पड़ता है फिर सूजी मैदा गरी में आटा किशमिश फिर उसमें पहले सूजी को भूँज देते हैं

पनीर की सब्ज़ी पहले हम उसे काटते हैं बारीक बारीक फिर उसे तेल में भूँजते हैं छानते हैं फिर उसमें जौन लहसुन प्याज़ अदरक सब कटे हुए होते हैं उसे भूँजते हैं फिर भूँजने के बाद में उसमें पनीर को डाल देते हैं हम पहले आलू उबालते हैं और मटर को डालते हैं फिर उसमें जो कटे हुए आदि प्याज़ सब होता है उसे भूँजकर फिर उसमें मटर भूँजते हैं आलू को भूँजकर पानी डालकर टमाटर डालकर पका देते हैं पहले टमाटर को हम काटते हैं फिर उसमें लाल मिर्चा पचफोरन का तड़का मारते हैं फिर उसमें उसे ख़ूब भूँजते हैं टमाटर को भूँजकर फिर ओमे गुड़ डालकर पकाते हैं

प्याज़ की पकौड़ी को बर प्याज़ छीलकर फिर उसमें मिर्चा है आदि लहसुन धनिया पालक जौन भी कुछ डालना है उसमें डालकर उसे फिर हम बेसन में लपेटकर उसे देते हैं बना कर

दाल फ्राई तो हम सब करते हैं बाक़ी इसके सिखाने के लिए हम चार्ज करते हैं पैसे लेते हैं हाँ आपको सीखना है तो आइए रूम पर फिर हमें पैसा दीजिए फिर हम सिखाएँगे

हम ऐसे नहीं सिखाएँगे जब तक मेरे रूम था आऍ मेरा चार्ज दो तब मेरा इस्कूल चलता है सर चार हज़ार हाँ चार हज़ार दे दीजिए फिर हम सिखा देंगे